आंखौ आइया संनाय खावनायखौ उन्दैयाव माबाखौबो भिन्दि ओंख्रैखौनो संनो फोरोंग्रोदों आरोना आं बिन्दि ओंख्रैखौ संनो जा मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो ओमफ्रायो आङो नारजि अमाखौ बिराथ संनो लुबैयो आरो नो आं संनो रोङा नारजि अमाखौ ओमफ्राय आइया आंखौ अनला दाव संनोबो फोरोंदों ओमफ्रायो अनला खारैबो संनो फोरोंदों आइया आंखौ आंखौ आइया उन्दैयावनो फोरोंदों आरो आं माबाखौ भिन्दि ओंख्रैखौनो फास रोंग्रोदों फास फोरोंग्रोदों आरोखि ना आंखौ आइया गासैबो आइयानो फोरोंदों आंखौ आं नारजि अमाखौ जा संनो लुबैयो संनो रोङा आरो नारजि अमाखौहाय संनो रोङा आङो दासिमबो आं नारजि अमाखौ संनो लुबैयो जानो